जी हाँ गुड मॉर्निंग मैम हाँ हम कहने के लिए आए थे कि हम लोग और मेरा परिवार जा रहे हैं टाइगर कान्हा टाइगर रिज़र्व में तो क्या आप मेरे बच्चे को छुट्टी दे सकती हैं हाँ कान्हा टाइगर रिज़र्व में अब अब टूर बन चुका है सारी फ़ैमिली जा रही है तो अब बच्चे नहीं जाएँगे तो अच्छा नहीं ना लगता है हमने पूछ पूछा तो था बच्चे ने कहा कि अभी एग्ज़ाम नहीं है टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो हम फिर उसके बाद अब जा के आज बताएं हम को कि एग्ज़ाम हैं तो इसलिए हम आपके पास आएं हैं कि अगर क्या आप कर सकती हैं कुछ मैनेज तो कर देंगी हम जान गए हैं ये भी ज़रूरी है तो क्या आप बाद में एग्ज़ाम नहीं करा सकती हैं हाफ़ यरली एग्ज़ाम तो है अगर से आप अगर परमिशन दे दें अप्लीकेशन लिख के तो आप बाद में पेपर करा दीजीएगा क्यूँकि बहुत इम्पोर्टेन्ट है जाना वहाँ पे उसको लेकर

तो अप्लीकेशन अभी लिख कर दे दें या फिर बाद में हाँ ठीक है ठीक है थैंक यू मैम